असांजे ॻाइण में भावनाऊंनि जो ॾाढो महत्व हूंदो आहे छो की कॾहिं असां मौज़ में हूंदा आहियूं कॾहिं असांजो मन दुखी हूंदो आहे त उन्हीअ महिल असांखे अहिड़ी ताक़तु मिलंदी आहे मालिकनि जी शक्ती मिलंदी आहे की असां ॿियनि आत्माऊंनि खे में जगाए सघूं अगरि कंहिं आत्मा में दुख आहे त उन्हीअ महिल बि अगरि ॻाइण जो मौक़ो मिलंदो आहे त मालिकनि जी रहिमत सां कोशिशि इहा रहंदी आहे की उन आत्मा खे बल मिले उनखे शक्ती मिले ऐं असां पंहिंजे दुख के बि उन महिल हंडाए छॾींदा आहियूं ऐं ॻाइण में अहिड़ी ताक़तु भरिजी वेंदी आहे मालिकनि जी असीम शक्तियूं भरिजी वेंदियूं आहिनि की गहबी धुनूं ईंअं निकिरण लगंदियूं आहिनि जीअं अनहदनि सां मालिक मिलाए रहियो हूंदो आहे अहिड़ी शक्तियूं भरे छॾींदा आहिनि ऐं जॾहिं ख़ुशीअ जो मौक़ो ईंदो आहे तॾहिं ईंअं नाद वॼंदा आहिनि जीअं लगंदो आहे ॻाइण में अजबु सी सुरूर छाइजी वेंदो आहे झूमण नचण लगंदा आहियूं यहां तक की हेसि ताणी ईंअ बि लगंदो आए की हुते जेकी संगत वेठी हुजे उहा बि नचण झूमण लगंदी आहे ऐं ताड़ियूं वॼाए करे असां उन्हीअ महौलु खे अहिड़ो ख़ुशनुमा करे छॾींदा आहियूं की सॼी संगतूं ख़ुशीअ सां वाह वाह जी किलकारियूं सां वाह वाह जी ख़ुशियूंन सां असांखे वाह उन्हनि खे शाबासीयूं ॾियण लगंदी आहे चवंदा आहिनि की छा त भजन ॻातो छा त भजन हुयो छा त गहबी धुनूं हुइयूं त उनमें बि असांजे मालिक जो महिर वारो हथ हूंदो आहे उन्हीअ महिल बि असां मालिकनि जो शुक्रानो कंदा आहियूं की इहो सभु तव्हांजी रहमतूं आहिनि असांखे आवाज़ अहिड़ा अहिड़ी लीनता ॾई छॾियव ताकि जंहिंसां हीअ सॼी संगतु असांते वारो वार वई त लखु शुक्राना मालिक तव्हांजा ऐं जॾहिं के अहिड़ी आत्म जे घर वञण थींदो आहे जेकी आत्म दुखी आत्मा आहे कंहिंजो कुझु छॾांमजी वियो आहे त उन्हीअ महिल बि हो मालिक अहिड़ी रहिमतु कंदो आहे की उनखे नाम जे सिमरन जी ओर उनखे जोड़ण जी असांखे त यानि की ताक़तु बलु ॾींदा आहिनि की असां तव्हां इअ सेवा करे रहो की हुन आत्मा खे बल मिले हो पंहिंजी यानि की भुलिजी वञे पंहिंजी आत्माऊंनि खे जेके उन सां नातो आहे